टेक्न'लजि माने मबाइलफ्रा गैयाबाथ' जोङो जेबो खामानिखौनो मावनो हाया आरो जोङो बाजारफ्राव फैबाबो जों माबा मोनसे मबाइल नङाबानो जों जेबो खामानि मावनो हाया कम्पिउटार सम्पिउटारावबो जों मबाइलखौ नांगौ जायो मालाबा स्मार्ट फन नांगौ जायो बिदिनो गथ' ग'थाय फोरोंनायावबो जोङो स्मार्ट फन नांगौ जायो मबाइल नांगौ जायो बेहायनो गथ'फोरनि गासैबो अनलाइन क्लास जायो बेहाय गासैबो मानि फैजोबो बाहायनो गथ'फोरनि फोरोंनाय स्कुलफोरनि गासैबो बेफ्रावबो जों बाहायनायनि थाखाय गोनांथि जायो मबाइफ्रा आरो कम्पिउटार बेफोरबो गासैबो बाहा नखरखौनो बाहायनांगौनि गोनांथि फोरोंनाय मानाय आरो बिदिनो जोंनो नांनाय फन हरनाय मानाय आरो बेबायदिनो फैसा थाखायावबो गुगोल पे मा पे खालामनाय आरो बहायबा थाङोब्लाथ' जों नित्सय फैसाखौनो लानांला दाना शपिं मल बायदिसिना रेस्टुरेन्ट बायदिफ्राव हाब्बाबो जोङो फनजोंनो फन पे बा गुगोल पे बायदिसिना खालामनो हायो बेनि थाखायनो जोंनो मबाइल फनखौ गोनांथि